जैसे कि भोजन में बिरयानी है वह बहुत कठिन है उसमें क्या क्या डलता है वह मतलब नहीं पता उसमें बहुस ऐसी ऐसी चीज़ डलती है कि हर लोग उसको बना नहीं सकते हैं बिरयानी हुआ फिर से बहुत से मतलब मटन में हुआ और एग होता है और बहुत से मतलब बिरयानी में हर एक तरीका का बनता है नॉन जैसे शाकाहारी के लिए उसके लिए भी अलग बनता है जो मांसाहारी होता है उसके लिए भी अलग बनता है तो उसमें बहुत कठिनाई होता है कठिनाई का प्रयोग उसमें किया जाता है कोई मतलब जो उसके जानकारी में होता है वही यह सब बना सकता है जो जानकार नहीं है वह नहीं बना सकता है जैसे कि जानकारी में कोई ऐसे उसे हुआ मतलब कोई कोई औरत रहती है खाना वाना बना लेती है हरेक जगह लेकिन बात बिरयानी में एक ही लोग मतलब रहता है जिसको बनाना आता है वही बना सकता है बाकी कोई नहीं बना सकता है